جی سر جی جی سر میں پہچان لیا میں آپ کو جی جی میں نے پہچان لیا آپ کو بولیے آگے جی اچھا اچھا میں نے اسی وجہ سے تو آپ کا ویٹ کر رہا تھا ورنہ آپ کے جانے کے بعد تو کئی گاہک آ گئے اور کار پہ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ بھائی ہمارے ایک بندے ہیں انہوں نے دیکھ کر کے گئے ہیں اور کل تک کا ٹائم بتایا کہ میں بتاؤں گا اس لیے میں رکا ہوا تھا آپ کا کال کا ویٹ کر رہا تھا سر ایک ہی بار بتا دوں دام کلیئر کلیئر بتا دوں سر اس کے دام ساڑھے تین لاکھ جی سکینڈ ہنیڈ تو ہے سر لیکن اس کا ماڈل بہت آج کل کے ماڈل جو آتے ہیں وہ لو کوالٹی کے آ رہے ہیں کبھی اس کے انجن کھلا نہیں ہے سب سے بڑی یہ بات ہے ابھی تک ایک مرتبہ بھی انجن نہیں کھلا ہے جی جی جتنی بھی دقت ہوگی ساری چیز ٹھیک کرکے دیں گے اس کے بعد ایک مہینے آپ چلائیے اس میں کوئی بھی گڑبڑی ہوگی میں ٹھیک کر کے دوں گا کوئی بھی خرابی ہو کیونکہ میرے یہاں یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ میں پہلے کوئی بھی کسٹمر آتا ہے میرے پاس تو میں پہلے گاڑی دینے سے ان کو ایک مہینے کا گرانٹی دیتا ہوں کہ آپ چلا کر دیکھیے آپ کو پسند آئے تو ٹھیک ہے نہیں پسند آئے تو آپ میں آپ کو پیسہ ریٹرن کر دوں گا آپ گاڑی مجھے ریٹرن کر دیجیے یہ ہے سب سے بڑا آفر ہمارے یہاں جی تو کب آ رہے ہیں آپ جی جی میں ابھی ابھی ورکر کو لگا دیتا ہوں بھائی ارے اے لونڈے ان گاڑی کو ٹھیک کرو ٹھیک ہے او کے سر آئیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر او کے